हा मां मैराथन में पंहिंजी और लंबी दौड़ में भाग ज़रूरु वरितो आहे जॾहिं मुंहिंजो शरीरु हिक उमिरि जे हिसाब सां काफी फिट और काफी स्फ़ूर्ति पूर्वक हूंदो हुओ त ॾाढी बढ़िया हिकड़ी या एक्टिविटी या इनी खे क्रिया चई सघंदा आहियो की इन खे माण्हू एज़ एन इंजॉयमेंट शरीर जे लाइ स्फूर्ति जे लाइ औरि ॿियनि केतिरो सहन जे लाइ की तव्हां बि इहो डुकण में और इन सभिनि में प्रतिभागी ठहियो और हिन शइ खे मां सम्झंदो आहियां की हर हिक माण्हू खे इन में भाग वठिणो खपे और ख़ासि कर इन सां गॾु छा थींदो आहे की शरीर बि ठीकु रहंदो आहे कॾहिं शरीर में मोटापो न चढ़ंदो आहे कॾहिं बुरो शुरो खादल पीतल बि जेको आहे पंहिंजो उहो पची वेंदो आहे शरीर जा सॼा अंग पंहिंजा ठीकु लॻियल बि हूंदा आहिनि लेकिन जीअं जीअं माण्हू धीरे धीरे उमिरि में वधंदो वेंदो आहे मां सम्झंदो आहे या प्रतिभा आहियूं या प्रतिभागनि में थोरो थोरो माण्हुनि जी रुचियूं घटिजंदी वेंदी आहिनि बाक़ी त इहा सभिनी जे शरीर जे मथां डिपेंड कंदो आहे केरु केतिरो स्फ़ूर्ति पूर्वक आहे केरु केतिरो एक्टिव आहे औरि केरु केतिरो पाण खे संभाले मेंटेन रखे वेठो आहे